हलो तव्हां सिवीगी कस्टमर केयर सेंटर मां था ॻालायो मुंहिंजो सुवाल आहे त मां ऑडर कयो आहे चारि दालि पकवान ऐं चारि गुलाब जामूं सिरो मालपुरो चारि ऐं मुङनि जी दालि मुङनि जो पराठो त तव्हां महिरबानी करे मूंखे ॿुधाईंदा अ जेकॾहिं मुंहिंजो तयारु आहे ऐं गरम आहे त मूं वटि या मुंहिंजे घर ताईं तहांजो माण्हूं केतिरी देरि में पोहचाईंदो प्लीस